काल्हियै जे छै से कैनन थ्री जीरो थ्री डी एस एल आर किनलहुँ डिजिटल छै आओर डिजिटल डिस्प्ले छै बहुत बढिआँ कैमरा छै आओर ओहिमे जे ओहिमे जूम इन जूम आउट करैत छै ओ बहुत स्मूथ छै आओर बहुत क्लियर पिक्चर छै शटरके आवजो बहुत सुन्दर आबै छै क्लिकके और ईहो अप्शन छै जे अहाँ यदि क्लिकके आवाज नहि सुनै चाहैत छी आ विजुअल तऽ बहुत सुन्दर आबि रहल छै बहुत सुन्दर इफेक्ट आबि रहल छै